नमस्ते नमस्ते इसके इसके पहले किसी को दिखाए थे क्या इससे पहले किसी को दिखा रहे दिखाए थे क्या आप बुखार आ रहा है क्या हो रहा है क्या परेशानी उसको बताएँगे तब तो यह और आज आने पर आपका मलेरिया का है और सबका जाँच होगा जाँच में या रिपोर्ट में जो आएगी उसके हिसाब से ही दवा दी जाएगी ना पहले जाँच होगा पहले अल्ट्रासाउन्ड थोड़ी होगा हाँ पहले आ जाइए आपके वह आपका मलेरिया का और सब चीज़ का ब्लड ओलड का जैसे जाँच हो जाएगा दवा हो जाएगा आराम हो जाएगा तो उसके बाद अल्ट्रासाउन्ड कराइएगा आप

विश्वा ही में सब कुछ होता है ना आप आएँगे तो दवा लेंगे उससे लाभ नहीं होगा तब ना अल्ट्रासाउन्ड होगा मेरे पास तो नहीं है लेकिन बगल में हो जाता है जाँच बस हाँ यह पैथोलाजी का यह पैथोलाजी का काम है ना

नहीं हमारे ठीक बगल में ही है आपको कहीं दौड़ना नहीं होगा आप आइए पहले आपको दिख दिखाएँ और जाँच कराएँ जिससे आपको लाभ दवा देने पर लाभ ज़रूर हो जाएगा

जाँच यदि पहले का कि करवाए होंगे तो उसको लेते आइएगा

ठीक है आप आइए हो जाएगा